मैं शादियों मे इन्जॉय ऐसे करती हूँ जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है संगीत से मेहंदी उनके फंक्शन जो होते है हल्दी शादी लगन मैं इनको देख कर ही इन्जॉय करती हूँ और कभी कभी गाना बजाना ये भी मुझे अच्छा लगता है संगीत नृत्य के लिए जैसे हम अपने समाज से रिलेटेड गाने बजाते है या फिर हम लोग पारिवारिक गाने बजाते है तो ज़्यादातर पारिवारिक संगीत अच्छे लगते हैं और शादी के फंक्शन में तो शादी के संगीत अच्छे लगते हैं